आङो माखासे इलेकट्र'निक बुस्तुफोर बेफोरनि गेजेराव सानसेखालि मोनसे लेपट'प बायनानै लाबोदोंमोन बे लेपटपखौ दामि हिसाबै आङो गोबाव दिन सोलिगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय बे लेपटपखौ बाहायनायनि एसे उनावनो बे लेपटपआ ओरैबायदि गाज्रि जानानै होबाय आङो बेखौ अपेनबो खालामनो हाला आरो बे लेपटपजों आङो जेबो अनलाइन बायदिसिन आङो जेबो खामानि मावनो हायाखै दा थिग बेबायदिनो माखासे इलेकट्र'निक बुस्तुफोरा एखनबा मोजांब्लाबो एखनबा जोबोद गाज्रिबो दङ दा एफाराब दामनि आं बायनानै लाबोनानै दा बेखौ आं बाहायनो हायैयाव आंहा जोबोद दुखु थाबाय आरो बे लेपटपखौ बानायनानै गोदान आवगायनिबादि जाफिनगोन ना जाफिना आं बेखौबो माने एसे सनदेह' थाबाय बा एसे साननो गोनां जाबाय थिग बिदि मोजांबाबो एखनबा माखासे खामानि खेथ्र'आव माखासे एलेकट्र'निक बुस्तुफोरा गाज्रि दुखु नांथावथाव माखासे जाहोनबो नुजाथिफैयो आङो बेखिनियानो बुंबाय